हॅलो ये परिवन एजेंसी से बात कर रहे हैं जी अब मैंने आप आप से एक टैक्सी बुक कारवाई थी आप की एजेंसी से तो उसकी शिकायत के संबंध में आप को कॉल किया है मैंने जी देखिए एक तो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ टाइप के थे उनको बात करने का तरीक़ा नहीं था गाड़ी आप की बहुत गंदी थी सीट बहुत गीली थी और सीटस पर बहुत गंदगी नमकीन चॉकलेट्स सब रैपर डाले हुए थे उन्होंने बेल्ट भी नहीं लगाया था और बहुत लाउड म्यूज़िक चला रहे थे वो मना करने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप के द्वारा हम ने कोई गाड़ी बुक कारवाई तो विश्वास के साथ में लेकिन सारे परिणाम उलटे ही रहे और कृपया करें आगे किसी पैसेंजर को परेशानी ना हो और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था जब कि देखिए कि कितनी गंभीर समस्या हो सकती थी अगर मुझे ही कोई प्रॉबलम होती या उनको कोई प्रॉबलम होती तो कोई भी डिसीज़ है जो ट्रांसफरेबल ट्रांसफर हो सकती थी इस लिए आप अपने ड्राइवर को समझाएं कि आगे कोई जो यात्री हो उनको परेशानी ना आए धन्यवाद